आं मैया हिनजाव गोदाननो गाननाय जोमनाय उदालगुरिनिफ्राय लायनानै बांद्राय गाननाय जोमनायखौ गाननायाव बांद्राय मोजां नुआसै नाथाय गोबां रां खरसा जाबाय